कल्पना चावला रहि गेलऽ छलै आकाशवाणी रॉकेट छोड़लै छलै वएह गेलऽ छलै तऽ जइते जइते आधे दुरिएमे फटि गेलऽ छलै फटि गेलाके रऽ बाद भारत